आङो बांसिनै ओरैनो थानाय समाव बिदिनो मुबिफोर नायनो मोजां मोनो गान खोनासंनो मोजां मोनो बलिउद ओमफ्राय बर'नि गानफोर फ्लिमफोर नायनो मोजां मोनो आरो आङो गासिबो रोखोमनि फ्लिमखौनो नायजोबो जेरै रमान्टिक नङाबा हरर आरो कमे्दि बांसिन आङो बाट कमेदि मुबि नायनो मोजां मोनो आरो ना गानफोरखौ एसे खम खोनासङो आङो बाट फ्लिमखौ बांसिन नायो आङो माबा कमेदि फ्लिमफोरखौथ बांसिन मोजां मोनो आङो नायनानै मिनिनो टाइम पास खालामनो आनो नोंना मुदाबो मोजां जायो आरोना कमेदि फ्लिम नायबा ओंखायनो आं बांसिनै फ्रि थानाय टाइमाव कमेदि फ्लिम नायनानै टाइमखौ खाथायो आं बांसिन बर'निफ्राय बलिउदनि कमेदि फ्लिमफोरखौ नायसिनो आरोना मानो होनबा बिसोरना दाइलगफोरा इनटारेस्टसिन जायो आरो नायनो मोजां मोनो नायबाय थानो बिदिनो बायदिरोखोम बलिउदनि कमेदि फ्लिम आं दासिमबो नायबाय आरो नायबाय थायो फ्रि टाइम मोनबानो आङो कमेदि फ्लिम नायनानै टाइमखौ खाथायो बायदि बायदि फ्लिम नायो आङो जिखुनु आङो आंनि फ्रि टाइमावहाय बांसिन कमेदि फ्लिमखौनो नायो आरो आं जा मोजां मोनो कमेदि फ्लिम नायनो नायनानै मिनिबाय थानो आरो गोसोफ्राबो मोजां मोनो कमेदि फ्लिम नायबा मिनिनो मोनबा स्रां मोनो